आं दा नै ना हमनायनि सोमोन्दै ओरैनो फंनैसो बुंनो नागिरदों माने जोंनि बे जायगाया माने हाग्रा खाथि नालाय ओरैनो मानासजों नांजाबनाय ओमफ्राय ओरैनो नाफोराथ' बुहुद मोनो जोंनि बे जायगायाव ओरैनो हाग्रा सेराव आरो जोंनि खाथियाव नै आग्रां होननाय दैमा दङ बेवहायनो बिराद ना मोनो ओरैनो बारलि मागुर सिंगि बोथिया खुसिया ना फिसानि फिसा मा मावा फिथिग्रि बिदिनो सिंग्रा सोब नाखौनो मोननाय जायो जोंनि जायगायाव बुहुद ना मोनो माने हाग्रायावबो ओरैनो सारहैयोब्ला हाग्रायाथ' मेल्ला ना मोनो खुसिया मागुर सिंगि सिंग्रा बोथिया खांख्राइ साम' माने नानि आंखाल गैया आरो जोंंनि जायगायाव बुहुद ना दङ नायानो एरैनो थांबानो जि जायगायाव नों सारहैयो बे जायगायावनो नाखौ मोननो हायो आरो नानि थाखाय आंखाल गैया जोंनाव ना खांख्राइ साम'नि थाखाय आंखाल गैया जायगायाबो बिदिनो हाग्रा खाथि नालाय हाग्राफोराव सारहैबानो मोनलाबायो बिदिनो आलि खोथेनानै दखर दखर सारहैदो दखरसे ना सारबानो बिदिनो मागुर सिंगि सिंग्रा बोथिया बारलि बेफोर नाखौ गासैखौबो मोनजोबनायानो जायो जोंनि जायगायावनो नायानो बांसिन नाजोंनो जानाय आरो नाखौनो फानना सोरबा सारनानै बुरजा मोनोबाथाय जोंबो नाखौनो फाननानै जायो बिदिनो खरस खालामो बेजोंनो जानाय लोंनाय थाव संख्रि बायदिसिना बिदिनो फाननानै आरो माब्लाबा जोंबो बायनानै जानाय जायो नाखौ जोंनि जायगायाव ना फाननाया खमानो बाया बायहैनानै जानाया खमानो फाननायानो बांसिन जायो जोंनि जायगायाव बांसिनानो गोरिब गोजा नालाय बांसिनानो ना फाननानै बेजोंनो जायो बेजोंनो समाव बुरजा मोनबा सारि हाजार पास हाजार खालामबा मोनो ना फाननानैबो बेफोरजोंनो अमा बोरमाफोर बायना लानानै बेफोरजोंनो फेहेरनानै न'खरखौ सोलियो आरो माने बिदिनो हाग्रा सेर जोंनिया माबा मा मा फख्रि बे फख्रि माखायावबो फख्रिनि नाबो ओरैनो न' न' न'आवबो फख्रियाबो बयहाबो दं नालाय बेफोरावबो ना होनानै जायो बेखौनो आरो फानहैयोबो जोङो नाखौनो ओरैनो पवा ना सिंगिफोरा आसि थाखा खुसियाफ्राबो नब्बै एकस' समाव आरो माब्लाबा आरो बिदिनो मागुरफोराबो आसि थाखा पवा माब्लाबा आरो एकस' जायो पवासेयावनो माने जोंनियाव नानि अभाब गैया फोथारफ्रावबो ओरैनो सारहैबानो जोंनि माइ फोथारावबो नाफोरा मेल्ला मोनो हाग्रानिफ्राय थाफैनाय सिंगि मागुल बार्लि खुसिया बिदिनो नानि आंखाल गैया आरो फोथारफोरावनो हाग्रानि नाफोरा थाफैलाबायनानै हाग्राजों नांजाबनाय नालाय बिदिनो नागिरहैबानो नाया अभाब गैया नाखौ मोनलाबायो बिदिनो बिलो बिलो बिलोफोरबो खाथियाव दंलाबायो नालाय हाग्रानिफ्राय थाफैनाय नाफोर बेफोरावनो सारै सारै लायनानै बुरजा मोनबा फानबाय आरो माब्लाबा आरो मोनाबा सारहैनाय जायाबा बायनानै जानाय जाहैबाय आरो नाखौ बिदिनो बांसिन मानसियानो जोंनियाव ना फाननानै जाग्रायानो दंजोबो आरो माने दैज्लां दिनाव आरो जोंनिया बिलोमाखायाव सेन ख'खा साहैयोना सेन सानायाव बुहुद ना मोननाय जायो दिनावनो दिन फाल्लाब्रै फाल्लाबाहालागै मोनो आरो नाखौ जोंनाव ओरैनो नायाबो आरो गाज्रि ना नङा मोजांगोजा ना मोनो जोंनाव हाग्रानि ना लकेल नागोजा मोनो आरो मागुरफोराबो सालानि नङा लकेल मागुर लकेल सिंगि बेफोरखो मोनजोबो आरो जोंनाव बिदिनो सेन सानायावबो मोनो सेनावबो बुहुद मोजां मोजां ना ना सें ना गोरि ना बोथिया बेयो बुहुद मोनो आरो सेन सानाय ओरैनो बान्दो थेयै थेयै सेन सायो आरो दैज्लां दैज्लाङाव मेसेङाव जोंनिया आरो आग्रां दैयावनो मेसेंबाबो बिदिनो सेन ख'खा सानानै बोथिया ना फिथिग्रि आरो नाथुर बेफोरो ख'खायाव मोनबाय थायो आरो जानो जानो आन्था माने मोनोआनो फानलायनायबो मोनो बांसिनानो फाननानैबो जायो आरो हाग्रायावबो दैज्लां मेसें सारनानै मोनो दखर दखर बिदिनो फुख्रि थायो नालाय हाग्रायाव बे फुख्रियावबो सारहैबानो मोनो नायाथ' अभाब गैया जेराव मेरावनो ना हाग्रानि थाफैलाबायो ओरैनो दैसाफोर थाबाबो बेफोराव ना सें गोरि बेफोरथ' मोनबाय थायो नाथुर ओरैनो साम' खांख्राइफोराथ' मेल्ला दंआनो जोंनि जायगायाव अभाब गैया साम' खांख्राइनि